نئی دہلی میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر قومی ایوینٹس یا تقریبات منائے جاتے ہیں جیسے گرین پارک ہو اور اسی طرح سے انڈیا کے پاس ایک پارک ہے جہاں پر قومی ایوینٹس منایا جاتا ہے اسی طرح پرگتی میدان میں بہت ساری تقریبات منعقد کی جاتی ہے تقریبات میں ملک اور بیرون ملک کے بہت سارے لوگ شرکت کرتے ہیں اور اس تقریب کا حصہ بنتے ہیں اس کے علاوہ شہر کے مختلف علاقوں ایک بڑی بھیڑ اس تقریب میں شامل ہوتی ہے اور اس شہر کی تہذیب کا پتا دیتے ہیں یہ بھیڑ کبھی کبھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس تقریب میں اس کا کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس سے ان تقریبات کی کامیابی کا پتہ چلتا ہے